اسکولوں میں مختلف قسم کی سرگرمیاں ہوتی ہیں جیسے دوڑ کرکٹ ہاکی بیڈمنٹن کھوکھو اور بیت بازی وغیرہ ویسے تو میں نے اِن تمام کھیلوں میں حصہ لیا ہے لیکن میرا پسندیدہ کھیل بیت بازی ہے جس میں شاعری کے ذریعے ٹیموں کا مقابلہ کیا جاتا ہے پہلے جج حضرات کوئی شعر پڑھ کر کھیل کا آغاز کرتے ہیں اور اِس شعر کے آخری حرف سے پہلی ٹیم کو شعر سنانا ہوتا ہے اور اُس شعر کے آخری حرف سے دوسری ٹیم کو شعر سنانا ہوتا ہے جو ٹیم زیادہ شعر سناتی ہے اُس کے نمبر بڑھتے جاتے ہیں اور آخر میں جس کے زیادہ نمبر بڑھتے ہیں وہی ٹیم جیتتی ہے یہ میرا پسندیدہ کھیل ہے اِس لیے مجھے شعر وشاعری سے بہت زیادہ شغف ہے شاعری مجھے بےحد پسند ہے خاص کر اردو غزل مجھے شاعری سے سکون ملتا ہے اور دل کو خوشی ہوتی ہے کیونکہ اِس میں ایسے حسین اور دلکش الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے جو کانوں میں رس گھولتے ہیں اور دلوں میں سرور پیدا کرتے ہیں ایک مرتبہ ہم دوسرے اِسکول کے ساتھ بیت بازی کھیلنے کے لیے گئے تھے اور وہاں سے انعام پا کر واپس آئے اور اپنا اور اپنے اِسکول کا سر فخر سے اُونچا کیا